हमरा साथे होइत छै कि हम कभी कामके टाइममे हमरा साथे बहुत कठिन परिस्थिति आ जाइत छै जैसे कि हमरा केकरा चुनाव करयके हइ या फिर होइत छै कि हँ कभी कभी ऐसन परिस्थिति आ जाइत छै कि आदमीके समझमे नहि आबैत छै कि ओकरा करयके की हइ नहि ले पबैत छै डिसिजन तऽ ओहिके टाइममे हम अपना आपपे सबसे पहले तऽ धैर्य बनाके रखैत छियै आओर सामने वालाके बात अच्छे से सुन लय छियै काहेकि अगर हम ओकर बात सुनबै तभीए हमरा समझमे एतै कि आखिरकार कठिन परिस्थिति रहलै की आओर अगर अहाँ कोइ भी बातके अगर केओ भी व्यक्ति धैर्यपूर्वक सुनिके तनिका देर इंतजार करके अगर सम्भाल ले तऽ ओ काम आसान हो जाइत छै एहि लेल कहल जाइत छै ने कि जल्दी नहि जल्दीके काम शैतानके होइत छै एहि लेल कोइ काममे जल्दी नहि करयके चाही धैर्य बनाके रखेके चाही इंतजार करयके चाही अपने आप कठिन से कठिन परिस्थिति भी संभल जाइत छै